जोंनि भारतनाव गोबांथार बेबायदिनो दावबायारिफोरनि गोसो बोनो हानाय जायगाफोर दङ जेरै ताजमहल आरो इन्डिया गेट आरो गोबां बेबायदिनो जोंनि गोसोखौ बोनो हानाय गोबांथार बेबायदि माबा दङ आरो आरो जोंनि आसामावबो दङ जेरै

सराइघाट दालां आरो बेबायदिनो काजिरङा आरो बिबायदिनो ओरै दिमापुर दिसपुर बायखोन्दा नोगोर बेफोरबायदि गोबांथार गोसो बोनो हानाय जायगाफोर दङ जोङो बेफोराव बेरायहैनानै जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनो ताजमहलफ्राव जों गोबां सल' गोबां सुबुंफोर दावबायारिफोर थांनानै गोसोखौ गोजोनहोनाय नुनाय मोनो बेफोरबादि जायगाफ्रा जोंनि भारतनाव दं गैले